ملکی یا علاقائی جشنی تقریبات جیسے کہ عید دیوالی ہولی جو علاقائی تقریبات ارینج ہوتی ہیں تو اس سے اس میں شرکت کرنے سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں یہ مواقع جو ہیں تو مشترکہ خوشی اور جوش کا اظہار کرتے ہیں اور متحد ہونے کا ایک ایک موقع فراہم کرتے ہیں اور سماجی جذبے کو مضبوط کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے تو ثقافتی میلے جو لگتے ہیں تو وہ بھی جیسے کہ جترا ہو گئی یا پھر دوسرے اور اور بھی جو میلے لگتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں شیو جینتی ہو گئی اس اس وقت کسی میں میلے کا جو جو ہے تو افتتاح ہو جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے تو الگ الگ قسم کے اور کی ثقافتوں کے ساتھ اور ان میلوں میں شرکت کرنے سے مختلف قومیتوں کے فنون خوراک اور رنگوں کی دنیا سے واقف ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ تعلمی تقریبات اور جیسے کہ کوئی کھیل کھیل کے میلے ہو گئے یا سیمنار میں شرکت کرنے سے لوگ اپنی تعلیمی عقیدت اور اس کے علاوہ وہ اپنی تعلیمی وہ اپنی علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ایسا جو ایسی اپارچونیٹیز جو ہیں تو ان کو ترقی کی طرف ترقی کے راستے پر بھی گامزن کرتی ہیں